जो वो जो डांसिंग होती हे ना अगर देखा जाए तो जो स स्कूल्स में छब्बीस जनवरी पन्द्रह अगस्त होती हे तो इसमें जो बच्चे बच्चियाँ होती हैं जो डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं तो वो उनके लिए सदा यादगार होता है क्यों क्योंकि वो जिस तरीके से क्लासिज़ होती हैं तो क्लास में बहाना बनाना कि हम लोग तो डांस सीखने जा रहे हैं ये कर रहे हैं फिर वो अच्छे अच्छे स्कूल में अच्छे तैयार होके जाते हैं और फिर वो स्टेज पे डांस करते है फिर उनके फ़ोटोज़ लेके स्कूल वाले लॉबीज़ में लगाते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा यादगार होती है तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ है हम बच्चों के लिए यादगार बना सकते हैं